यह किधर इधर में अरे इस्टैन में क्या कहेंगे इसको इसको तो बोले हैं यह तो साला को बोले हैं अभी भी कि भाई इसको बनवाओ इसको काम करवाओ सही से जल्दी लेकिन वह ध्यान कौन दे रहा है वह तो बोल दिए हैं हम दो दिन पहले ही हाँ हलो हलो हाँ हाँ आवाज़ आ रही है आ रही है अरे तो उसको तो बोले थे इसको बोले हैं भाई काम उस पर करो इसको जल्दी कम्पलीट करवाओ फ़र्श उर्श इसका सही करवाओ पानी जमा रहा है आदमी उतरता है तो साला उतरने की जगह नहीं जो वह तब गाड़ी को भी साला एनएच पर उतारना पड़ता है आदमी को इधर सब वहाँ पर भी जाम लगेगा नहीं तो उसके लिए बोले हैं उसको कम करवाएगा यह बोला है कि बात करते हैं ऊपर अब देखो क्या करता है नहीं करता है उसके बाद देख नहीं नहीं वह सब तो होगा ही पहले अभी दो चार दिन देख लेते है दो चार दिन में अगर कोई प्रोग्रेस नहीं नज़र आती है वह भी कुछ जवाब उधर से नहीं देता है फिर उस पर सोचा जाएगा अरे वहीं पर वह जो बैठता है ना ऑफ़िस में वहीं तो ऑफिसे में गए थे वह बोले थे उसको और क्या बात होगी उसी को बोले वह बोला है कि हाँ करेंगे करते हैं बात आगे बात करके वह बताता है तो फिर जैसा भी होगा आगे एक्शन लिया जाएगा नहीं अगर दो तीन दिन देखते हैं नहीं तो दो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा ना शुरू में ही एक ही बार बोले हैं पहले बार

हाँ हाँ तो देख लेते हैं अभी से वह है तो अभी देख देख लेते हैं फिर अपना जैसा होगा वह दिन समय देते हैं उसको भी दो चार दिन तो लगेगा

नहीं नहीं तो उसको इसी लिए तो उसको बोले हैं वो दो तीन दिन का समय लिया है तो उसको भी थोड़ा देखो दो तीन दिन में अगर कर दे हाँ भागेगा ही सही बात है पब्लिक को दिक़्क़त होगी तो काहे चढ़ेगा